ڈاکٹر علّامہ اقبال میرے پسندیدہ مصنف ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے پاکستان کے ہو پاکستان کے ہوتے ہوئے بھی ہندوستان کو بہت پسند کیا ہے ہندوستان کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچّھا اور ان انہوں نے کئی کتابیں لکھی تھی اور اس میں سے ایک ان کی مشہور شاعر گول اور ان کی ایک مشہور کتاب کتاب میں اور انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھی تھی اس میں سے ان کی مشہور کتاب باغِ درا ہے باغِ درا ہے انہوں نے اُردو کو بہت پسند کیا بہت پسند کیا ہے اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی بہت پسند کیا ہے انہوں پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہندوستان کو بھاشا کو بہت چاہا ہے بہت چاہا ہے ڈاکٹر یہ ایک مشہور مشہور مصنف اور شاعر ہے ان کی شاعری میں دو مطلب ہوتے تھے دو مطلب ہوتے تھے اور ان کے بہت سارے کتابیں ہے اور میں ان کی کتاب پڑھنا بہت پسند کرتی ہوں یہ ایک مشہور شاعر ہے اور بہت سارے لوگ ہندوستان کے زیادہ لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ہر جماعت میں ہر جماعت کی اردو کتاب میں ان کی کوئی نہ کوئی ان کی کوئی نہ کوئی شاعر یا نظم یا کہانی آتی ہے